मतलब कि दिन्ने होने कार्ड बगैरा जेह्ड़े होंदे बर्थडे कार्ड़ होई गे होर बी कुतै जित्थै बा यूज होंदा उत्थै लगदे बर्थडे कार्ड कोेई इ'यां लैटर बगैरा जो बी ऐ इस चीजा दे कार्ड इनविटेशन कार्ड बगैरा ग्रीटिंग कार्ड हैड्ड लैटर ऐ इ'यां बगैरा बगैरा भेजना अजकल ते बंद होई दे लेकिन पैह्ले जमाने भेजदे रौंह्दे हे लोग हून बी चलदा गै